न्यूस चैनल्स दी गल्ल करचै जां न्यूज पेपर दी गल्ल करचै आज तक जेह्का न्यूज चैनल ऐ ओह् साढ़े घरे आह्ले बी दिखदे उसी अस आपू बी दिक्खने आं उसी दिक्खने दा कारण इ'यै कि ओह् जेह्कियां खबरां जेह्कियां पूरे द दुनिया दियां जेह्कियां पूरी दुनिया दि'यां खबरां होइयां पूरे देश दि'यां जेह्कियां असेंई ओह् खबरां दिंदा तरह तरह दि'यां खबरां दिंदा हां ते असें पता रोह्नदा कि अज्ज देश विच केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा अज्ज बाह्रले देश केह् होआ ते केह् नेईं होआ इ'यै केह् आखदे इक दुए पता रौंह्नदा खबरां दिक्खियै बंदे पता चलदा रौंह्नदा कि दुए देश बिच केह् होआ दा अज्ज अस इत्थै अपने घर बेहियै दिक्खी सकनेआं न्यूजचैनल आज तक होइया जी न्यूज होइया इनें एह् जेह्के न्यूसज चैनल न इनें दिक्खियै अस अस आपूं बी दिक्खना साढ़े घरे आह्ले बी दिखदे कि खबर जिल्लै दिक्खनी होऐ असें पूरा पता रौंह्नदा कि अज्ज दुनिया बिच एह्की गल्ल होई अज्ज जेह्का प्रधान मंत्री इत्थै गेदा हा उत्थै गेदा हा तां कोई बी खबर होंदी ओह् असें पूरी चलदी पता चलदी नुआढ़े बाद जेह्के न्यूज पेपर न्यूज पेपर हिन्दू तत्व होइया जां कोई और बी अपना न्यूज पेपर होइया ओह्दे पर असें इ'यै दिक्खने पता चलदा कि अज्ज देश च केह् होआ केह् नेईं होआ केह् नमीं गल्ल होई केह् नेईं होआ एह्की न्यूज पैह्ले पैह्ले जमाने तां इन्ना नेईं होंदा हा कि लोक टीवी दिखदे ते जां न्यूस पेपर होंदे पैह्ले दे तां जमाने ते पराने जमाने ते उत्थै लोक इक दुए कशा इ'यां हाल चाल पुच्छुड़दे ते इक दुए जेह्की कोई गल्ल होंदी ही इ'यां ते इक दुए कशा पुच्छियै पता करी ओड़दे दे लेकिन अज्जकल जि'यां जि'यां टीवी बिच जेह्के न्यूस चैनल अज्जकल बड़े ज्यादा न्यूस चैनल होई दे पैह्ले इक दो न्यूस चैनल गै होंदा हा लेकिन अज्जकल जेह्के न और वि बड़े चैनल आए दे न नमें नमें चैनल आए दे ते न्यूज पेपर बी जेह्के ओह् बड़े न्यूज पेपर होई दे ते जेह्के साढ़े घर बी असें न्यूज पेपर लाए दा साढ़े घर न्यूज पेपर औंदा जेह्का अस उसी पढ़नेआं ते पढ़ने बाद जेह्का असें फ्ही पता चलदा की अज्ज देश बिच केह् होआ दा ते केह् नेईं होआ दा ते न्यूज पेपर जेह्के ओह् बड़े जरुरी होंदे